मैं बहुत से तरीके के पौधें उगाती हूँ जैसे की मुझे फूल उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है चमेली का फूल उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है कमल का फूल उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही मैं मुझे गुलाब का फूल उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही मैं प्याज जो होते हैं प्याज टमाटर सब्ज़ियां हरी सब्ज़ियां हरी मिर्चें उगाना बहुत ज़्यादा पसंद हैं टमाटर लाल लाल टमाटर उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने बगीचे में यह सब चीजें उगाना मुझे बहुत पसंद है